गुड आफ़्टरनून सर मैं प्रतीक वासनिक सर मैं ट्वेल्फ़्थ का एंजीनियरिंग छात्र हूँ और मैंने आपकी लाइब्रेरी से साइंस की पुस्तक लिया हुआ था परंतु मैं किसी कारण वर्ष उसको लौटा पाने में समय समय से लौटा पाने में असमर्थ रहा हूँ परंतु सर सर तो आप मुझे ये ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी पेनल्टी लगेगी हाँ सर मुझे देखिए और प्लीज़ बताइए ना क्योंकि क्या है कि मैंने समय से नहीं दे पाया हूं उसको अपनी पुस्तक को सर मैं दो महीने से लगभग क्या है मेरे परिवार में किसी का ऐक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मुझे प्रतिदिन वहाँ जाना पढ़ता था तो मैं लाइब्रेरी नहीं आ पाया उसके अलावा मैं आपके जो संस्था है उसका नियमित और सुसज्जित छात्र हूं मैं कभी एब्सेंट नहीं करता परंतु किसी कारण वर्स जो समस्याएं चल रही हैं उसके दौरान मैं अभी आ पाने में असमर्थ हूं सर मेरे पास साइंस की बुक है

सर दो महीने से रखी है तो आप मुझे इसकी पेनल्टी के बारे मे बता दीजिए हां सर हाँ सर सर अभी तो उतने नहीं हैं क्या है मेरी स्थिती ठीक नहीं चल रही है जिस हिसाब से अभी मेरे पास पैसे होना चाहिए वो नहीं है बाकी मैं समय पे दे दूंगा सर अभी आप इतने तो रखिए हाँ सर बिल्कुल पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी सर और अगले बार से मैं इस बात को ध्यान भी रखते जाऊंगा क्या है अगर ये परिस्थिति मेरे साथ नहीं आती तो मैं तो वैसे ही आपकी संस्था का नियमित और अध्ययनरत छात्र हूँ मैं कभी ऐसी गलती भी नहीं करता हूँ मैं क्या है किसी कारण वर्ष अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो फिर आपके संस्था में उपस्थित रहता ही और समय से किताब को भी देता और उसके अतिरिक्त दूसरी किताबे भी लेता परंतु जो घटना अभी घटित हुई है उसके चलते क्योंकि मैं परिवार में एक सदस्य हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी थी और मुझे वो काम करना ज्यादा ठीक लगा इससे जी बिल्कुल हां सर मैं आपकी भी बाते समझ रहा हूँ हां सर बिल्कुल जी सर हां सर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं समय पर बुक लूं भी और समय पर बुक वापस कर भी दूं सर मैं क्या बोल रहा था कि इसमें कोई यानि जो पेनल्टी लगी इसमें कोई कमी नहीं हो सकती क्या है मेरी जो परस्तिथि चल रही अभी वो ठीक नहीं चल रही है सर बीस रुपये वो तो आपने एक सौ बीस का बजट बन रहा था उस हिसाब से आपने बीस कम कर दिए मैं चाह रहा हूँ कि थोडा बहुत और कम कर दीजिए जी सर मैं अभी अगले समय से इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखूँगा सर पर मैं अभी चाहता हूँ कि मेरी जिस हिसाब से स्थिती चल रही है उस हिसाब हिसाब से आप इसमें और थोड़ा सा कन्सेशन कर दीजिए हां सर ठीक है ये आप पचास रुपये अभी रख लीजिए बाकी बाद में दे दूंगा ठीक है सर जी सर थैंक यू सर